हमर इलाकामे किरकेटके एगो पारम्परिक खेलके रूपमे जानल जाइ छै जाहिमे एगारह गो प्लेअर खेलाइ छथिन सब जाहिमे अथी बैट्समैनसभ किसब नाम आबै छै खेलाड़ीसभ सब नाम आबै छथिन हमर इलाकामे खेलके बढ़ावै चढ़ावैलए लोक जे छै से बहुत मनोरञ्जकके रूपमे एकरा जे छै लोक बहुत भीड़ बहुत भारी संख्यामे ई खेलसँ छै से जुड़ल छै लोक बहुत भारी संख्यामे आबिकऽ जे छै से ई खेलके देखै छौ प्रोत्साहन करै छै खेलाड़ीसभके मनोरञ्जन करै छै खिलाड़िओ सभके एहिसँ रोजगारके बहुत सृजन होइ छै खेलाड़ी बहुत अच्छा तरीकासँ एकदम कुशलसँ कुशल खेलाड़ीसभ आबि आबिकऽ खेलाइ छथि ओसभ लोकके मनोरञ्जन करै छै लोको बढ़ि चढ़िकऽ एहिमे हिस्सा लै छथिन लोक आइकाल्हि के जमानामे जेकि फोनके डेवलप भऽ गेलै विकसित तहनो जे छै लोक आसपासके खेलके बहुत महत्व दै छथिन हमर इलाकामे किरकेटके पारम्परिक खेलसँ जानल जाइ छै जाहिमे बहुत खेलाड़ी बढ़ि चढ़िकऽ हिस्सा लै छथिन हमरा आसपासके इलाकामे बहुत सारा किरकेटके क्लब बनाएल गेल छै जेकि विभिन्न तरीका मेन मेन विभिन्न मौसममे हर तरीकासँ किरकेटके प्रतियोगिताके आयोजन करै छथिन ताहिमे बढ़ि चढ़िकऽ खेलाड़ीसभ हिस्सा लै छै आसपासके बहुत सारा लोकके रोजगार एहिसँ जुड़ल छै किरकेटसँ बहुत लोक किरकेटके छै से एगो आदतके रूपमे जानल जानै छै जे लोक बहुत बढ़ि चढ़िकऽ हिस्सा लै छै किरकेट देखैमे आओर किरकेटके लोक चाहै छै कि जे एकरा बहुत अच्छासँ महत्व देल जाए किएकि ई पारम्परिक रूप छै भले ही आइकाल्हि जे छै से मोबाइलसबके एतेक सुविधा छै लेकिन तहनो किरकेट एखनहु बहुत उँच दर्जा छै आसपासमे हर साल एम्हर बहुत सारा मौसममे आओर बहुत सारा लोक किरकेटके आयोजन करै छै आओर दर्शकसभ बहुत हतोत्साह रूपसँ किरकेट देखैलए आबै छै